हैलो केह् हाल ऐ थुआड़ा हां शिमला बोल्ला नीं कम्म केह् ऐ असें जगराता कराना ते करगे आह्नियै हां जी असें पंजी तरीक कराना असें पंजी तरीक साढ़े घर ब्याह्पंजी तरीक जगराता करना असें समान समून होग थोह्ड़े कन्नै जां अस आपे लेई लैगे ठीक ऐ पैसे पूसे आहो बड़े ृन घट्ट करी ओड़ो इ'न्ने असें कुत्थौं इ'न्ने असें कुत्थूं देने अस गरीब बंदे आं दो ज्हार रपेआ घटाई ओड़ो दस बी बड़ा ठीक ऐ ठीक ऐ फिरी ठीक ऐ पंजी तरीक आई आएओ फ्ही रातीं गै कराना आसें जगराता शामीं पुज्जी आएओ अट्ठ बजे तक्कर साढ़ै आसें रातीं ऐ कराना ठीक ऐ तुस सनाई उड़ेओ जिसलै पुजगे इत्थै फ्ही अस बंदे भेजगे लैने गी ठीक ऐ आई आएओ चेते कन्नै